नमस्ते हाँ बोलिए आइए यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है ठंड ठंडी ना ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है मौसम तो बहुत फ्रेस है हाँ बढ़िया है आप आइए हमारे यहाँ तो जैसे यह जोकि राम लीला जोकि होती है वहाँ पर जैसे कि विशेष जैसे कि अब नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में जैसे कि और मेला लगता है नेवरात्र का तो उसमें भी घूमने को मिलता है और अच्छी अच्छी जगह हमारे यहाँ है जोकि आइए हम आपको जैसे कि सॉपिंग करा देंगे घुमा देंगे अरे मैं ग़ाज़ीपुर ज़िले में रहती हूँ शहर में नहीं रहती हूँ दिहात में रहती हूँ जबकि ग़ाज़ीपुर ज़िले में रहती हूँ गाँव में तो बताती हूँ ना घूमने लायक़ है आइए हम आपको घुमाएंगे हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पास हाँ मौसम बहुत अच्छा है फ्रेस मौसम है तो आइए आप नहीं बारिश नहीं है मौसम कोई हाँ ठंडा मौसम है ना ज़्यादा ठंड लग रही है ना ज़्यादा गर्मी लग रही है मौसम होटल है हमारे यहाँ हम बहुत अच्छे हैं हमारे घर की भी व्यवस्था बहुत सही है हमारे यहाँ होटल वगैरह सब मिलेगा आप आइए आपको हम खाने पीने नहीं दिक़्क़त वैसे आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था बहुत मिलती भी है अच्छी है मैं आपको घुमाऊँगी खिलाऊँगी आपको रहन सहन में कोई दिक़्क़त नहीं लाने दूँगी मैं आपको अच्छे से घुमा फिरा दूँगी आपकी इच्छा जहाँ कहेंगी तहाँ मैं या आपकी इच्छा होगी घर पर रख रहने के लिए तो मैं घर पर रख सकती हूँ आपकी व्यवस्था बना बना रखती हूँ आप चाहेंगी चलो होटल में तो मैं होटल में भी लेकर के आपको जा सकती हूँ या आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको घुमा सकती हूँ पैसा आपकी जितनी इच्छा होगी आप दे दीजिएगा अरे आपसी विचार के ऊपर है जो अब क्या जितना आपके विचार में होगा वह दे दीजिएगा हम पैसा का क्या हिसाब किताब आपसे करें अरे अब बताएंगे आप हमारे दोस्त हैं मित्र हैं तो आप दोस्त मित्र से क्या कहना के एक हज़ार दे दीजिएगा